میں نے حال ہی میں امیزون سے ٹی شرٹ خریدی ہے اور میں اپنی خریداری سے پوری طرح خوش ہوں تانے بانے کے معیار غیر معمولی ہیں یہ نرم آرام دہ اور پائیدار محسوس ہوتا ہے یہ ڈیزائن تصویروں کی نسبت ذاتی طور پر اور بھی بہتر نظر آتا ہے متحرک رنگوں کے ساتھ جو ایک سے زیادہ دھونے کے بعد دھندلا نہیں ہوا ہے فٹ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اور میں سلائی میں تفصیل پر توجہ دینے کی تعریف کرتا ہوں ترسیل فوری اور پریشانی سے پاک تھی مجموعی طور پر میں اس ٹی شرٹ سے بہت مطمئن ہوں یقینی طور پر دوسروں کو اس کی سفارش کروں گا جو اپنے لباس کے انتخاب میں انداز اور آرام دونوں تلاش کر رہے ہوں